हमारे बग़ीचे में फूल को जैसे कि फूल लगाए हैं फूल फूल गया है उसके बाद उसको हम लोग मंदिरों पर अपने यहाँ चढ़ाते हैं पूजा पाठ करते हैं और इश्ट्रा हुआ तो हम लोग इसको ले जा के माला बना के या छुट्टा फूल ही उसको कर के हम लोग मार्केट भेज देते हैं बीस रुपए पच्चीस रुपए गजरा के रूप में लोग ले लेते हैं गेंदे का गुलाब का और रात रानी का हुआ फूल और चमेली का फूल ये सब फूल जो भी हुआ सब पूजा पाठ करने के बाद बचा तो बेच देते हैं और फल फल में अमरूद हुआ कटहल लगा हुआ है और नींबू है और इसको ले जा के जो उपयोग हुआ करते हैं नहीं तो ले जा के बाज़ार में बेच देते हैं कच्चा भी लोग उपयोग करते हैं पका के भी खाते हैं आम हुआ बचा तो यही सब फल फूल बग़ीचे में हमारे होता है